छते पर आबै छै कौआ आबै छै चिड़िऑं आबै छै देखै अथी दाना लै लए दाना सऽ फोटो भी घीच लै छियै की लऽ के जेबै तऽ लग सऽ फोटो लेबै तऽ चिड़िऑं भागि जेतै लगे आबै छै तऽ लगे सऽ दूरे सऽ फोटो घीचै छियै फोटो सजाए कऽ घरमे भी राखै छियै देखैमे बढ़िऑं लागए कतौ जाइ छियै जङ्गले जाइ छियै कतौ जाइ छियै तऽ फोटो दूर सऽ लए लै छियै ओकरा भी फोटो जान जानवर के आमे बगीचा छै आमे बगीचामे राखै छियै देखै छियै चिड़ै चुड़मुन बोगला आबै छै आमेके पेड़ पर बैठै छै आमके पेड़ पर बैठै छै तऽ ओकरा फोटो उइने पाछुए सऽ फोटो एकरा घीच लै छियै की देखै देखियै फोटो अच्छा लागतै कि नहि फोटो घीच भी लै छियै कोनो जङ्गलेमे रहै छै चिड़ै चुनमुन बुलतए रहै छै फिर भी ओकर भी फोटो घीच लै छियै घरमे सजाके देखैमे भी ठीक लागतै सजाके भी राखै छियै अपना सफियत से भी फोटो भी राखै छी की देखैमे बहुत नीक लागए सुन्दर भी लागए सबकिछु भी ठीक लागए की कहलहुॅं जेबे करबै देखलियै बहुत बढ़िऑं चिड़ै उरि रहल छै गाछ पर रुप चिड़ै बैठतै ने तऽ ओकरा हम फोटो भी घीच लेबै चिड़ै जब बैठै छै कोनो चीज खाय लए तऽ ओकरा आराम सऽ पानिये पीयै लए बैठतै की कोनो तोरिये गहूॅंम दए देलकै ओकरा बैठै छै आराम सऽ ओकरा भी फोटो भी घीच लै छै ओकरो भी सजा कऽ फोटो राखि दै छै घरमे कहै छै की अइह बहुत सुन्दर लागै छै रुकऽ चिड़ैये चुड़मुनके फोटो देखैमे बहुत अच्छा लागै छै फिर भी ओकरा अथी करै छै फेर उड़ल कोनो देखै छै हेबऽ लिलकंठ अच्छा बहुत चिड़ै लिलकंठ बहुत चिड़ै अच्छा लागैया अखैन ओ लिलकंठ बैठैलए दै छै बैठै छै आराम सऽ ओ जे छत पर बैठलक बैठलकै ओकरो गहूॅंम मकइ दै छै किछो दए दै छै खायलए तऽ ओहो बैठै छै तऽ ओकरो आगाँ से फोटो बढ़िऑं से घीच लै छै दूरे से ओकरा फोटो बनाए लै छै की घरमे देखए दै छै लिलकंठके फोटो कतना अच्छा लागै छै देखैमे बहुत सुन्दर लागैत रहै छै दखैमे की अच्छा लिलकंठके अच्छा फोटो बनै छै अच्छा लागैत रहै छै देखैमे कना सी अयलै कोनो चिड़ै छते बैठलै पानिये पियास सऽ बैठलै आ अच्छा से फोटो ओकरा घीच लै छै ई फोटो देखऽ केहेन बढ़िऑं लागलै अपना अपना घर दरबाजामे दए दै छै फोटो घीचके अपना निकालि लै छै मोबाइल सऽ फोटो घीच कऽ देखा कऽ बढ़िऑं सऽ अच्छा सऽ राखि दै छै घरमे कि देखहो केतना सुन्दर फोटो ई छै कतए चिड़ै ई बढ़िऑं फोटो बनेलकै रहए कोन चिड़ै छी एहने अच्छा लागै छै फोटोमे फोटो बनेलकैया तबे ने फोटो बनै छै बढ़िऑं से बढ़िऑं फोटो बनाबै छै कतौ चिड़ै चुड़मुन चैल आबै छै फेर कनहो से अयलै कोनो दरबज्जे पर बैठल छै ओकरो भी फोटो घीच लै छै आदमी ई बात नहि जानबरके लेकिन फोटो बनाना चाही जानबरके की सबसे अच्छा फोटो लागै छै देखैमे बहुत सुन्दर सऽ सुन्दर फोटो छै लेकिन छते पर आबि गेलै किम्हरो से आबि कऽ कोनो परबे आबि गेलै बगरो आबै छै मैने आबै छै निलकंठ चलि आबै छै कनहुँ सऽ बैठ रहै छै ओकरा पानिये पियास लागै छै तऽ लोक पाछुए से फोटो घीचि लै छै तऽ आगुए सए घीचि लै छै कहै छै देखक हौ बहुत सुन्दर छै